तव्हां पंहिंजे शहर अलीगढ़ जे बारे में कुझु ॿुधायो मां अलीगढ़ जी आहियां मुंहिंजो बचपन अलीगढ़ में ई गुजरियो आहे पर मुंहिंजी शादी हाणे दिल्ली में थी वई आहे लेकिन मां माइका त अलीगढ़ में ई आहिनि अलीगढ़ ॾाढो बढ़िया शहर आहे पहिले अलीगढ़ में अहिड़ो न हुयो लेकिन हाणे त ॾाढो ठही वियो आहे हाणे त हर शइ ठही वई आहे मॉल वग़ैरह सभु पहिले असां बच जडहिं नंढा हुआसीं त असां इस्कूल वग़ैरह वेंदा हुआसीं त अहिड़ो रस्ता वस्ता सभु कच्चा हुया एॾा बढ़िया न ठहियल हुया लेकिन हाणे त ॾाढा बढ़िया बिल्कुलु अहिड़ा बढ़िया रोड ठही विया आहिनि हाणे त अलीगढ़ जंक्शन ठही वियो आहे और अलीगढ़ में ॾाढा बढ़िया माण्हू रहंदा आहिनि और अलीगढ़ जी बाजारि बि ॾाढियूं बढ़िया आहिनि असां बचपन में वेंदा हुआसीं अलीगढ़ में नंढियूं नंढियूं बाज़ारि आहिनि लेकिन ॾाढी वॾी आहिनि कपिड़ा वपड़ा सभु बढ़िया मिलंदा आहिनि और अलीगढ़ में हाणे वॾी वॾियूं मार्केटा ठही वियूं आहिनि जीअं वॾे वॾे बढ़िया सोसाइटियूं बि ठही वियूं आहिनि पहिले त नंढियूं क कल्ह अ घर हूंदा हुया लेकिन हाणे कॉलोनियूं बि ॾाढी बढ़िया ठही वई आहिनि सोसाइटियूं उनमें ॾाढा मकान बि बढ़िया ॾाढा ठही विया आहिनि मुंहिंजे भाउ जो बि ओॾे मकानु आहे और ॾाढो उते खाइण पीअण जूं

ॿाहिरो ॿाहिरो बि ॾाढो युनिवर्सिटी में ॾाढा पढ़ण ईंदा आहिनि और अलीगढ़ में नुमाइश बि लॻंदी आहे नुमाइश त ॾाढी बढ़िया माण्हू ॿाहिरो एॾा ईंदा आहिनि ॾिसण लाइ हूअ फरवरी महीने में लॻंदी आहे और उहे एॾी वॾी नुमाइश लॻंदी आहे तव्हां हिकु ॾींहुं में न घुमी सघंदा आहियो उनमें हर शइ तव्हांखे मिलंदी अ ॿारनि खां वठी तई वॾनि ताईं न खिलोना कपिड़ा सभु हर शइ एॾी बढ़िया बढ़िया घर जो हर आइटम हर शइ खाइण पीअण और खिलोननि जी त अहिड़ी बढ़िया हुते हे आहे ॾाढो हर शइ एॾा वॾा वॾा झूला सभु सभु हुते सर्कस वग़ैरह सभु हर शइ हूंदी आहे नुमाइश में एॾी वॾी ॿाहिरो ॿाहिरो माण्हू ॾिसण ईंदा आहिनि हूअ नुमाइश त ॾाढी बढ़िया मूंखे बचपन में ॾाढी यादि आहे बचपन में मां ॾाढो वेंदी हुयमि हुन नुमाइश में मां पंहिंजे पापा खे और मम्मी खे ॾाढो उनमें वठी वेंदी हुयमि हाणे त अहिड़ो न वञई पाईंदमि लेकिन पहिले हाणे जीअं यादि ॾाढियूं आहिनि और पहिले खां असां न निकिरींदा हुआसीं जब असां इस्कूल वेंदा हुआसीं त एॾियूं लेकिन हाणे त ॾाढा बढ़िया बढ़िया जॻह घुमण जी ॾाढी ठई वियूं आहिनि जीअं हुते हाणे मैकडॉनल्ड वग़ैरह बि ठही विया आहिनि पिज़्ज़ा जा और मॉल बि ॾाढा वॾा वॾा ठही विया आहिनि और उते त स्टेशन बि हाणे ॾाढो एॾो बढ़िया ठही वियो आहे पहिरियों खां वीह साले में ॾाढो उनमें एॾो बदिलाव आयो आहे अलीगढ़ में ॾाढो बढ़िया ठही वियो आहे और हर शइ बढ़िया मिलंदी आहे हर बढ़िया रेट में दिल्ली खां त बढ़िया रेट हूंदो आहे हुते और हर शइ बि बढ़िया हूंदी आहे उनजी बाजारा बि ॾाढी बढ़िया आहिनि ॾाढी हमेशह और सैंट्रल मार्केट रेलवे रोड मामू भांजा ॾाढी बढ़िया मार्केट और हर शइ हुते चांदी सोना जी बि ॾाढी बढ़िया दुकाना आहिनि मां पहिले मम्मी सां गॾु वेंदी हुयमि त ॾाढी बढ़िया हुते हर शइ हुते जा ॾाढा गोलगप्पा टिक्की ॾाढी बढ़िया हर उनमें स्वादु हर मिलंदो आअ जीअं दिल्ली में न मिलंदो हो सिंधी जो हर उनमें ॾाढो हर शइ बढ़िया लॻंदी आहे इन दिल्ली में एॾो स्वादु न आहे जेतिरो की सिन अलीगढ़ में बिल्कुलु सिन जो सिंधीयुनि जो खाधो हूंदो आहे उहेई वणंदो बढ़िया लॻंदो आहे इन लाइ मूंखे अलीगढ़ ॾाढो वणंदो आहे